असांजे गुजरात में घणा ई महत्वपूर्ण स्मारक मंदर घणा ई किला आहिनि घणा ई प्राणी संग्रहालय आहिनि पर असांजी गुजरात जे हिक सूरत में हिकु अंबा माता जो मंदर आहे जिते घणा ई माण्हू पंहिंजूं आशूं पुॼाइणु ईंदा आहिनि माता जा मेला लॻंदा आहिनि माता जा गरबा थींदा आहिनि अहिड़ी तरह सां माता घणनि जूं आशूं पुॼाईंदी आहे ऐं जो पाण सूरत खां ॿाहिरि निकिरी गुजरात जी ॻाल्हि कयूं त गुजरात में हिकु सोमनाथ मंदरु आहे शिव जे मंदर में घणा ई श्रद्धालु देश विदेश खां ईंदा आहिनि ऐं पंहिंजूं आशूं पुॼाईंदा आहिनि ऐं पंहिंजूं मानताऊं रखंदा आहिनि जंहिंजूं मानताऊं सभु सोमनाथ भॻवानु पूरो कंदो आहे